सुपौलमे सरकारी सुविधाके लेल हमरा सभकेँ जे छै बहुत बढ़िआँ सुविधा छै सेवा प्रणाली बहुत सुन्दर अछि जेनाकि डाक्टरसभसँ शिशुसँ लएकऽ बुढ़ा तकके एहिमे इलाज सभके सभ सुविधा रहैत छै जेनाकि कम्पाउण्डरसभकेँ अलग अलग सभ सुविधा कही भी केकरो अगर हाथ पएर टुटि गेलय तऽ ओहिके लिए कम्पाउण्डर डॉक्टर ईसभ हमेशा जे छै से तत्पर रहैत छै एहिमे कही भी कोनो दिक्कत नहि जाहिसे जिलासँ लएकऽ गाम तककेँ जे लोक जे छै से एहिमे एडजस्ट भए रहल छै सभ ओहिमे जे छै से धीरे धीरे जागरूक सरकारी सुविधामे भए रहल छै आओर जे छै से डॉक्टरसभ सभ तरहक सुविधा दैत छै जेनाकि अगर कोनो बच्चाकेँ कोनो तरहके दिक्कत भेलय ओहिके लिए कोनो बुढ़िआके भेलय ओहिके लिए सभ तरहसँ भए रहल छै एम्बुलेन्स सुविधा जहाँ तहाँ गाँव घरसभ चीजमे जे छै से आबि जाय छै एक फोन मारलापर तकर बाद चिकित्सा सुविधामऽ